تین لاکھ دس ہزار پانچ لاکھ دس ہزار چار لاکھ دس ہزار چھ لاکھ دس ہزار آٹھ لاکھ دس ہزار